اتر پردیش میں کاروباری شعبہ مال ماحولیاتی یا سماجی استرات کو حل کرنے کے لیے ہمیں ویسٹ مٹیرئل کو ری سائکلنگ کرنا چاہتے چاہ کرنا چاہیے جو انڈسٹریز میں مٹیریئل ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو ری سائکلنگ کیا جائے جس سے ہمیں نئے پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کیا جا سکے جو ویسٹ مٹیریئل ہوتا ہے وہ ہم کئی بار کباڑ میں میں پھینک دیتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوںکہ جو ویسٹ مٹیریئل ہوتا ہے وہ بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہے جس سے ہمیں فیوچر میں فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے کاروباری میں فائدہ ہو سکتا ہے ویسٹ مٹیریئل کو ہم ادھر ادھر نہ پھینکیں اس کو کلیکٹ کر کے اس کو ری سائکل کیا جا سکے ری سائکل کر کے ہم اس سے نئے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں جو ہمیں کم انپٹ میں زیادہ بنیفٹ ہو سکے ہم جب مٹیریئل کو ری سائکلنگ کریں گے تو ہم اس سے ہمارا انویسٹ کم ہوگا اور پروفٹ زیادہ ہوگا ہم ساری کی ساری مٹیریئل کا یوز کر سکیں اس کا مس یوز نہیں کریں ہم جب ویسٹ مٹیریئل کو ری سائکلنگ کر کریں گے تو ہمارے جو فیوچر میں جنریسن ہوگا اس کے لیے فائدے مند ہوگا کیوںکہ کم ہم انرجی کنجنسم کر کے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کر سکیں یہ ہمارے دیش کے لیے اور اتر پردیش کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے